अस ते बड़ियें जगह इ'यां घूमन गेदे न अस ते जांदे ई रौंह्दे कदें पंजाब कदें राजस्थान कदें गोवा कदें कर्नाटका ते अस मुम्बई ते बड़े जांदे न उत्थे साढ़े ननिहाल न ते पर जेह्दा अस गेदे कर्नाटका ते तमिलनाडु बी जांदे न ते तमिलनाडू जदूं अस गे सी उत्थे ते बड़ा मज़ा आया उत्थे इन्ने बड्डे बड्डे समुंदर न ते उत्थें दे जे लोकें कन्नै जदूं अस मिले ते उत्थें दे जेह्ड़े लोक न ओह् बड़े ई चंगे न ते अस साढ़े इत्थे जम्मू च बी बड़े लोक आंदे न ते अस उं'दे कन्नै बी मिलदे न पर ओह् अलग अलग अलाकू आंदे न साढ़े इत्थे आंदे न ते अस बड़ा शैल कन्नै उंदे कन्नै बरताब करने आं ते उत्थूं जेह्ड़े बाह्रूं साढ़े देस च आंदे साड्डे जम्मू च आंदे न उं'दे कन्नै अस दस्सने आं इत्थै इत्थै जाओ लेकिन जदूं अस गै उंदे शैह्र उं'दे देश उं'दे राज्य च उं'दी जगह् च घूमन जियां तमिलनाडु गे सी असी उत्थे दे लोक बी बड़े चंगे न बड़ी प्यार कन्नै बलांदे न ते उना ने सानूं दस्सेआ तुस इत्थै घूमन जाओ इत्थे इत्थे शैल जगह् न इत्थे दियां मतलब मश्हूर जगह् न तुस इत्थै इत्थै घूमी सकदे ओ ते अपने बच्चेआं नूं बी घूमाओ इत्थे इत्थे फ्ही उत्थे गे अस उत्थै गे फ्ही उत्थे उत्थे उ'नें दस्सेआ कि इत्थे इत्थे जाओ फ्ही उत्थे अग्गें अग्गें लोक मिले ओह् आखदे तुस उत्थे जाओ लोकें अपने घर बी सद्देआ जेह्ड़े मतलब जेह्दे कन्नै साढ़ी जान पंछान होई उत्थे दे लोक बड़े शैल न बड्डे बड्डे समुंदर न उत्थे इक मंदर ऐ स्वामी विवेकानंद दी दा उत्थे बी गै अस घूमन ते असें बी लोकें गी आखेआ तुस बी आएयो साढ़े जम्मू साढ़े जम्मूं बर्फ पौंदी ऐ कश्मीर च जम्मू च ते बर्फ नी पौंदी पर ठंड रौंह्दी इत्थे बी महा महाराश्ट्रा बिच्च साईं बाबा जी दा मंदर ऐ उत्थे बी लोक बड़े चंगे न उत्थे दे लोक बी साढ़े जंदूं जम्मू आंदे न सर्दियें च इत्थे उत्थे गर्मी रौंह्दी नी जदूं सोक इत्थै सर्दियें च आंदे न ते अस बी उनां नू आखने आं तुस इत्थे जाओ इत्थै जाओ बड़ा शैल लग्गेआ जदूं ओह् इत्थे आंदे न साढ़े टूरिस्ट बाह्रूं घूमन पर जे अस उत्थे गै उत्थें दे लोकें बी साढ़ै कन्नै बड़ा शैल कीता सानूं जगह् दस्सियां तुस इत्थे जाओ इत्थे जाओ पुणे आह्ली जात्तरा जाओ ते बड़ा बड़ा मज़ा आंदा ते शैल लगदा इं'दे कन्नै लोक साढ़ै कन्नै अच्छा करन अस बी करगे ते बाह्र दे लोक टूरिस्ट जेह्ड़े न जेह्ड़े साढ़े देसा च साढ़े जम्मू आंदे ओह् बी शायद अस गै आंदे उत्थे ओह् बी बड़े शैल न